हैलो ठीक ऐ तुस सनाओ अंऊ हट्टिया गै ओह् तैलूं ओह् समान लैने गी गेदा हा किश हून गै आह्नेआ अज्ज गै आह्ने नमें आं ओह् शैल दिक्खी लैयो तुस बधिया गै म्हाराज बधिया गै थुआढ़े आस्तै में बधिया गै ऐ आह्ने दा किन्ने दा सौ धोड़ी सौ दा थोह्ड़े औंदा ओह् आई जंदा बाररां तेरां ज्हार दा तुसेंगी लाई ओड़गे सस्ता आं सत्त अट्ठ ज्हार ते थ्होई जंदा

बिच थोह्ड़ा बधिया ते बिच मैहंगा आई जाना भी आहो आं खरी खरी थुआढ़े आस्तै तार कड्ढियै सामनै रक्खना होंदी में आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ